नम मैम नमस्ते मैम मुझे चार पाँच दिनों से फ़ीवर आ रहा है मैं मेडिसिन तो ली थी लेकिन अराम तो नहीं हो रहा है मेडिकल से इसीलिए आपके पास आई हूँ थोड़ा शायद कोई अच्छी सी मेडिसिन लिख देती मैंने तो मेडिकल इस्टोर से लिया था नहीं मैम ठंडा लगने पर तो नहीं आ रहा है लेकिन हाँ हरासमेंट बहुत ज़्यादा है कमज़ोरी भी महसूस हो रही है खाँसी सर्दी ज़ुख़ाम बहुत चार पाँच दिनों से आराम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैम कमज़ोरी के साथ कारण हर समय बुख़ार आते रहता है उसके लिए भी कोई मेडिसिन दीजिए बहुत वीकनेस रहती है हाँ बराबर ही हर दस दिन के बाद आते ही रहता है आपके पास आई हूँ इसीलिए तो मैम आपके पास आई हूँ मैम इससे पहले भी मुझे टाइफ़ाइड की प्रॉब्लम थी ठीक है मैम